भैया फोटो बनवाना था दोनों वह कितना पैसा लग जाएगा हमको तो पचास रुपया का बनवाना है कितना हो जाएगा क्या बोलें भैया

छः फोटो मिलेगा भैया तो थोड़ा ज़्यादा फोटो करवाएते तो आदमी को हम बुला लेते अपना घर से और बनवाने वाला है काम लगता है अभी फॉरम भराता है हाँ तो कुछ बढ़ा दीजिए फोटो एक दो फोटो बढ़ा दीजिएगा तब ना तो आपका चौकी पर ना दुकान हुआ तो वह आप फोटो इस्टेट भी और करते हैं तो क्या क्या ला और सुनिए ना भैया बोल रहे हैं हमार जब यह तो आधार कार्ड है ना इसमें मतलब आधार कार्ड फिंगर नहीं लेता है तो अपडेट हो जाएगा तो डॉकुमेंट बता दीजिए क्या क्या चीज़ लाना होगा वह आर ओ कुछ लाना होगा टाइम कितना लग जाएगा हमारे पास टाइम तो नहीं है ज़्यादा एक आध डेढ़ घंटा हम तो अभी है मुज़फ़्फ़रपुर में तो हमको आने में टाइम लग जाएगा हम लोग भैया एक घंटा में पहुँचेंगे तो रोकना वह तो औरों आदमी सब आरों आदमी सबके बुला कर लेकर आएँगे घर पर का फोटो वोटो बनवाना है सब बन जाएगा ना तो तो क्या बोलें तो हो जाएगा ना यह यह हमको यह हम तो मुज़फ़्फ़रपुर में थोड़ा काम से आए हुए हैं वही फिंगर अपडेट नहीं हो रहा था हमको बुझाया कि वहाँ से हो जाएगा तो एक आदमी कॉल किया आपका दुकान के बारे में बताया फिर भैया वहाँ चले जाइए उनको दुकान पर सही हो जाएगा वह फोटो भी हमको फोटो भी खिचवाना था तो बोले एक अथी से हाँ ठीक है जा रहे हैं फ़ोन के नंबर लिये एक भैया थे उनका नाम था अभिशेक पहचानते होंगे हाँ तो वही नंबर हमको दिए बोले यही नंबर है उनका बात करिए तो हम आपको कॉल धराए तो हम बोलिए क्या बोले